जोंनि ओनसोलाव बेबायदि बिजाब बाख्रि गैया अब्लाबो आङो माखासे फराजों सोमोन्दो थानाय बिजाबफोरखौ लांनानै फरायनाय जायो जाय बिजाबा थाखोनि फराजों सोमोन्दो दं आरोबाव नोंथाङा सोंनायबायदिनो जोंनि ओनसोलाव बिजाब बाख्रि गैया नंगौ नाथाय माखासे बिजाबफोरखौ जोङो बाजाराव मोननो हायो आरो जोंनि फरायसालियाव सरखारनिफ्राय हरनाय माखासे बिजाबफोर थायो बे बिजाबफोरखौनो जोङो सम मोनोब्ला फरायनाय जायो माब्लाबा न'आव माब्लाबा फरायसालियाव बेबायदिनो सुंद' सुंद' सल' सोमदोन जोहोलावनि सिखोना जोहोलावनि गोरबोस्रेनि आरो हेलेना मोननि बेफोरबादि सुंद' सल'फोरखौ फरायनाय जायो नोंथाङा सोंनायबायदिनो जोंनि बिजाब बाख्रिफोराव जोंहा बेबायदि मोननो हानाय खाथिआव खाबु आरो गैया अब्लाबो जोङो माखासे बिजाबफोरखौ सरखारनिफ्राय मोननाय बायदि फरायसालिनि बिजाबफोरखौ लांनानै जोङो न'फ्राव दसे सम मोनोब्लानो बिनि थाखाय जोङो ओरै फरायनाय जायो आरो बेजोंनो माखासे गियानफोरखौ जों आरजिनाय जायो